अगर अहाँके अपन फोटोके माध्यमसँ भारतके देखबाके मौका मिलत तऽ भारतमे हम बहुत प्रसिद्ध चीज सबके फोटो जे छै से ताजमहलके फोटो घिचब इंडिया गेटके फोटो घिचब आओर बहुत बहुत वैसे चीज छथि जो हमलोग देखय देखयके लेल तरसय छी ओ हम देखेला चाहय छी आओर बहुत से अइसँ फोटो छै जे हम हमलोग फोटो घीच कऽ याद करब आओर इंडिया गेटके बारेमे फोटो घिचब आओर देखबाके अछि जे भारतके लेल कैसे कैसे फोटो छथि आओर हमलोग चाहय छियै जे फोटोके माध्यमसँ भारतके बहुतो सा चीजके याद करू आओर फोटोके माध्यमसँ हम इएहे जानऽ लेल चाहय छथि जे भारतमे कहाँ कि अछि आओर कहाँ क्या है छथि जो भए गेलय समाप्त छोड़ि दियौ